मुंहिंजो नालो राहुल आहे ऐं मां अजमेर शहर जो रहण वारो आहियां मां हिन ॻाल्हि खां संतुष्टि थो जताया पंहिंजी की अॼुकल्ह जा ॿार हिन सभु खेलनि खे भुली चुका आहिनि जीअं लट्टू कंचा गिल्ली डंडा ऐं आदि छो की ही ॻाल्हि हीअं आहे की अॼुकल्ह जा ॿार सभेई फ़ोन था यूस करनि सॼो टाइम पंहिंजो फ़ोन में था ॾियनि फ़ोन में त हर गेम अची वियो आहे फ़ोन में ई सॼो गेम खेलनि था जीअं कैरम लूडो इअं सभु धीरे धीरे सां सॼा बचा हिननि खे भुलंदा था वञनि ही पंहिंजी पुराणे लोगनि जी ज़िमेदारी आहे की असां उन्हनि खे ही सभु सेखारियो की असांजी ज़िमेदारी खे असां उन्हनि खे ॿुधायूं की छा छा थींदो आहे असां बि असांखे बि ॿार ठहिणो पवंदो हुनखे बताइण लाइ अॼुकल्ह सभेई ॿार कान था समुझनि हिन खेलनि जी महत्वु छा त हूंदी आहे पंहिंजे समय में अॼुकल्ह जा ॿार ख़ाली फ़ोननि में घुसी रहंदा आहिनि सॼो ॾींहुं सोशल मीडिया ते लॻा रहंदा आहिनि असांजी ज़िमेदारी इअं आहे की असांजे असांखे ॿुधाइणो ई छा छा थींदो आहे पंहिंजे ज़माने में कीअं पाण सभेई ॿारनि खां मिली करे लट्टू घुमाईंदा हुआसीं कंचा खेलंदा हुआसीं ऐं गिल्ली डंडा खेलंदा हुआसीं क्रिकेट खेलंदा हुआसीं पंहिंजी बॉडी बि हिन खां फिट रहंदी आहे अॼुकल्ह जा ॿार ॾींहुं बि ॾींहुं अनफिट था थी वञनि ऐं बीमार बि था थी वञनि जल्दी खां जल्दी त पंहिंजे समय में पाणि स्वस्थ्य रहंदा आहियूं छो की पाणि ॿाहिरि निकिरी करे इअं सभु खेल खेलंदा आहियूं